हमसभ सिलाइ केलहुँ अपन घरके लेल केलहुँ जरूरतके लेल केलहुँ कोनो सिलाइ उघड़ि गेल ताहिपर सिलाइ चढ़ेलहुँ हँ जे टेलरके काज करैत छथि से सिलाइ करैत छथि पैसा कमाय लेल चाहैत छथि ओसभ पैसा कमाइत छथि हमसभ पैसा एखन नहि कमा रहल छी अपन जरूरतके चीज अपन घरमे कऽ रहल छी जे टेलर चला रहल छथि हुनका तऽ कनी प्रॉब्लम होइते छनि जेना आँखिके दिक्कत भेल जामे चश्मा नहि लगेलहुँ ताबत नहि भेल हाथमे सुइए गड़ि गेल किछ एहन होइत छै जाहिसँ कनी दिक्कत दैत छै लेकिन हमसभ तऽ घरके लेल अपन करैत छी तऽ हमरासभके अथी घरेके लेल केलहुँ बहुत किछु होइत छै पैसाके लेल बहुत किछु करैत छै बहुत आगाँ बढ़ैत छै बहुत कोशिश होइत छै एहन सिलाइ कढ़ाइसँ लोक आगाँ बढ़लक बहुत चीज कयलक दोसरके सिखेलक टेलर सभमे लग जाउ तऽ बहुतके सिखबैत रहैत छै बहुत कोशिश करैत रहैत छै ओसभ पैसाके लेल आँखिके दिक्कत ओहिमे होइते छै शारीरिक कष्ट होइते छै डाँर दुखाएल गर्दन दुखाएल ईसभ होइत छै